मूंखे मुंहिंजे रंधिणे लाइ किसि जो दॿो खपंदो हुयो त मां कुझु ॾींहं अॻु पंहिंजे रंधिणे लाइ किसि जो दॿो ऑनलाइन ओडर कयो हो पर कल मुंहिंजो ओडर अची वियो ऐं हू बिल्कुलु बि सही न आयो आहे हेठां खां सॼो टुटलु आहे हिन करे मां हुन ऑडर खे ख़ारिज थी करणु चाहियां